मां पहिरियों दफ़ो रंधणे में वञी बिहनि जी भाॼी रस कई भुॻल भाॼी ठाहियां पेई पर मूंखे घटि वधि ईंदी हुई पर मां पंहिंजी भेण खे फ़ोन कई हुन मूंखे ॿुधाई की पहिला बसर वढिबा आहिनि पोइ हुनजो दाॻु पचंदो आहे पोइ हुनखे सीटियूं लॻाईंदा आहियूं ऐं बिहनि खे बि पहिला ॻारिबो आहे ॻारण खां पोइ उहा बिह ॿाहिरि कढी करे कुकर में बसर विझी करे ऐं पोइ हुनखे दाॻु पचाए करे टमाटो विझिबो आहे टमाटो विझी करे टमेटा भसर ऐं घुमाइणो हूंदो आहे मिर्चु लूण ऐं धाणा सभ विझिबा आहिनि पोइ उहा घुमाए घुमाए थोरो पाणी विझिबो आहे पोइ हुनखे हिक सीटी या ॿ सीटियूं लॻाएंदियूं आहिनि पोइ उहा सीटी पूरी थी वञे कुकर मां हवा निकिरी वञे पोइ उहा हेठि लाइ गैस था पोइ उहा भाॼी घुमाइबी आहे ऐं क्रश कबी आहे पोइ उहा बिह बाफ़ियल उहे जेके आहिनि उहा भाॼीअ में विझिबा आहिनि ऐं खे गैस ते कुकर रखी घुमाइबो आहे गैस ते घुमाए घुमाए वरी मिर्च मसाला विझिबा आहिनि ऐं मां बि इलाही घुमाए घुमाए धाणा मसाला विझा ऐं लू पाणी बि विंधो ऐं पंज छह सीटियूं हणायूं उहा भाॼी पंद्रहां मिंट थी वेई पोइ उहा भाॼी मुंहिंजे सभिनिनि परिवारनि सदस्यनि खे वणी ऐं सभिनी च वाह वाह कई अॻे चयनि अॻे बि तूं इहा भाॼी वरी चाढ़जांइ